اتر پردیش میں كئی سالوں سے یہ دیكھا جا رہا ہے كہ وہاں پر تعلیمی نظام كو سدھارنے كی كوشش كی جا رہی ہے سركار بھی ان جگہوں پر اسكول كو منعقد كر رہی ہے اسكول پہنچا رہی ہے جہاں پر اسكول نہیں تھے تاكہ وہاں كے بچے اس علاقے كے بچے وہاں جا سكیں پڑھ سكیں تعلیم یافتہ ہو سكیں كچھ بن سكیں ترقی كر سكیں ملک كے لیے كچھ كام آ سكیں لیكن ابھی بھی وہاں پر كچھ كمیاں ہیں جیسے كہ وہاں پر اسكول میں نظام كی بہت زیادہ كمی ہے ٹیچر وغیرہ بھی آتے ہیں تو وہ مطلب خانہ پری كر كے چلے جاتے ہیں مطلب كہ ابھی جو بچوں اور استاد كے درمیان جو ربط ہونا چاہیے ایک دوسرے سے فائدہ لینے اور دینے كا جو معاملہ ہونا چاہیے اس میں كہیں نہ كہیں خلا پایا جاتا ہے اور رہی بات ریاست میں جو موجودہ تعلیمی رجحانات ہیں وہ جو ہے آن لائن نہیں بلكہ آف لائن ہی ہے وہ لوگ یہی چاہتے ہیں كہ آن لائن نہ ہو بلكہ آف لائن ہی بچے اسكول میں جائیں وہاں پڑھيں كیونكہ اس كے لیے آن لائن كے لیے بہت سارے مسائل درپیش ہیں نیٹورک ہے موبائل ہے پیسے ہیں ریچارج ہے بہت ساری چیزیں ہیں